हळसाणें आसा कितले किलो जाय आमचे कडेन आसा तुमका कितलो किलो जाय तें सांगपाचें हां मेळटले

नाल्ल आसा पंचेचाळीस रुपया एक

आनी किदें जाय आशिल्लें पेद्रू विनेगर हय हय आसा हां हां आसा वान ट्वेंटी गांवठी तातयां आ बरें कितली जाय आशिल्ली ती गाटी ती दुसरी ताती आहा ती सत्तर रुपया आसा आनी ती गांवठी ताती आहा णव्वद रुपया हा बरें हा आनी किदें जाय आशिल्लें हय आसा हां हां बरें कसल्यो त्यो कश्मिरी मागीर बोटाच्यो हां हां हां आसा आसा हा बरें हा त्यो आसा साडे पांचशी थेव तर हांव मागीर तुमकां फोन करून सांगता हां हां आ बरें